गुजरात में ॾाढी मशहूरु हस्तियूं आहिनि जंहिं हा पंहिंजो पाण खे खेल में अॻियां ताईं पहुचायो आहे हुन मां हिकु आहे पारुल परमार ॿियों जस्प्रीत गुमराह टियों रविंद्र जाड़ेजा इहे गुजरात जा क्रिकेटर आहिनि ऐं इहे इंडिया जी टीम जे लाइ खेॾंदा आहिनि